आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस एआई विश्व इतिहास जो सभिनीनि खां महत्वपूर्ण घटनाउनि मां हिकु आहे इहो मानव जीवन खे ईअं बदिली रहियो आहे मां इन खे किन ॾिसंदो आहियां उहो मां तव्हांखे हीअं ॿुधाईंदुमि आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस जाम हींअर टॉप ते जाम ई अॻियां हली रहियो आहे हिन मानव जीवन खे जाम बदिले छॾियो अथई हिन गूगल खे हिननि खे जाम असांखे पुठियां करे छॾी जाम सारी एप्लीकेशंस खे पुठियां करे छॾियो अथई ही मानव जीवन खे बि बदिले थो जेका थोरा घणा कमु दिमाग़ वारा पहिरियों मानव कंदा हुआ पाण पाण जहिड़ा इंसान कंदा हुआ मनुष्य कंदा हुआ हाणे हुओ इहो एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस थो करे एआई जेको बि हिकु सॉफ्टवेयर टाइप आहे त इहो एआई इन मानव जीवन खे बि बदिले थो इहो आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस विश्व में जाम ई महत्वपूर्ण आहे जाम ई महत्वपूर्ण घटनाउनि में हिकु आहे छोकी इन मानव जीवन खे बदिले ई अहिड़ो पहिरियों हिकु एआई ऐप ऐं एआई अहिड़ो सॉफ्टवेयर आहे जेको मानव जीवन जो कमु खणी थो वठे त आर्टिफिशियल इंटै इंटैलिजेंसुन जे बारे में मां तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदुमि आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस जाम हिकु सुठी सुठो प्रोग्राम जाम ई सुठो सॉफ्टवेयर आहे जेको तव्हां उन में चवंदा उन सभिनीनि शयुनि जो तव्हांखे जवाब मिली वेंदो तां उन में अकाउंट्स जो या जेको बि धंधो कंदा आहियो त धंधे जो थोरो घणो हिसाब किताब खपेव त हुन में चवंदा त उहो ठही करे तव्हांखे अची वेंदो हीअं ई जाम सारी शयूं हूंदियूं आहिनि कंहिंजो तव्हांखे मतिलबु सम्झ में नथो अचे या कंहिंजो छा त उहे सभु आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदो त इहो आहे आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस जेको जाम ई महत्वपूर्ण घटनाउनि मां हिकु आहे विश्व में ऐं मानव जीवन खे बि इहो ईअं बदिली रहियो मानवनि जा इंसाननि जा इहे कम खणी रहियो आहे ऐं मां इन खे ईअं ॾिसंदो आहियां की इहो हिकु तरीक़े सां सुठो बि आहे ऐं हिकु तरीक़े सां ख़राब बि आहे छोकी ख़राब हिन लाइ आहे की मानवनि जा कम थो करे सुठो इन लाइ आहे की जाम सुठी टैक्नोलॉजी अची वई आहे जाम अगयारी टैक्नोलॉजी अची वई आहे जेके पंहिंजे भारत खे विश्व खे बि वधाईंदी ऐं आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस शायदि सिंधी लैंग्वेज त कोन्हे लेकिन हिन भारत भाषा जी योगदान सां जीअं मां योगदान ॾियां थो मयूर कुंदानी आदिपुर मां ईअं तव्हां बि योगदान ॾियो ऐं इन सिंधी पंहिंजी भाषा बि इन आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस में अची वेंदी ऐं सिंधियुनि जो जेको सिंधी में तव्हांखे जवाबु खपंदो हुओ बि पाण खे अॻियां फ्यूचर में मिली सघंदो त आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस जाम ई महत्वपूर्ण घटनाउनि मां हिकु आहे जेको सुठो बि आहे ऐं थोरो घणो ख़राब बि लेकिन उहा ॾिसणु वञूं टैक्नोलॉजी सुठी आहे अॻियां वधारे थी पंहिंजे देश खे जय झूलेलाल